साढ़े आस पास रै जेह्ड़ी वी जगाह् ऐ बड़ी शैल ऐ इध्दर साढ़े कन्नै नैह्रां वी ऐ यै जगीन खेत्तर खुत्तर लोग बाह्दे ऐ बड़ा शैल ऐ इत्थें बूह्टे बाह्टे हरियाली ऐ बड़ी जैदा इध्दर दे लोक इत्थैं जानबर जुनबर बड़े मतलब ओह् ऐ खुल्ले ऐ इत्थै कोई मतलब जानबरे गी रोक टोक हैनी ऐ साढ़े इध्दर अलग अलग तराह् दी फसल राई जंदी ऐ साढ़े इध्दर पोल्लुशण वी बड़ा घट्ट ऐ ते बड़ा साफ जगाह् रैंह्दी ऐ सायल पोल्लुशण ते मासा निं ऐ साढ़े इध्दर छोटी छोटी प्हाड़ियां ऐं इत्थें साढ़े इध्दर मतलब धुप्प बड़ी सोह्नी पौंदी ऐ साढ़े आस पास दी जगाह् दा मतलब साढ़ा जगाह् बड़ी अच्छी ऐ और में खल्लै जन्ना होन्ना उत्थै बड़ा प्लयुशन पौंदा ऐ धुंद होंदी जिसलै सर्दियें च सीटी एरिया च उध्दर धुंद होंदी फोग होंदा उध्दर स्मैल्ल होंदी पोल्लुशण फैक्ट्रियां उस साइड ते बड़ा मतलब गंदा तरीका ऐ उध्दर दा रैह्ने दा गंदी मतलब गंदी लाइफ ऐ उध्दर साढ़े इध्दर बड़ा साफ जगाह् ऐ